आङो आंनि लाइफाव फार्स्ट इलेक्ट्रनिक दिभाइस मोनजेननायानो जाहैबाय देक्सटप कमप्युटार बेखौ आंनि आफाया जेब्ला आङो क्लास सेवेनाव दंमोन होमब्ला ककराझारावहाय बायफैदोंमोन आफाजों आंजों दा आफाया सानदोंमोनदि आङो लेपटप औ देक्सटप कमप्युटारखौ बायोब्ला बेजोंहाय बिराट बायदिसिना सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै आरो रोंलांगोनबो जाहाथे देनां अफिसावबो बेफोरजोंनो खामानि मानेकि आजिकालिथ' दा देक्सटप कमप्युटार बायदिसिना लेपटप आरिफोरजोंसो दा खामानि मावनाय जायो नालाय अफिसफोरावबो बेनिखायनो बायनानै होबाय आरो आफाया दा आंबो बाहाय बाहाय रोंबायमोन बै समावहाय लेपटपजों गेमबो गेमबो गेलेयोमोन आरो आं सम सम ओरैनो टाइमखौ खाथाइनो थाखाय ओमफ्राय बायदिसिना स्कुलनिफ्राय हरनाय एसाइनमेन्ट प्रजेक्ट बेफोरखौबो बानायनाय जायोमोन बावनो देक्सटपावहाय ओमफ्राय प्रिन्टारल' गैयामोन आरो आंनावहाय प्रिन्टारखौबो बायनो सानदोंमोन नाथाय प्रिन्टारनि एथ'ग्रापबो दरकारबो जायासै नालाय ओरैनो दकानावसो बख'हैनाय जायोमोन देक्सटपाव बानायनानै दा बिदिनो टाइपिङाबो एसे स्पिड जाबोबाय खालामै खालामै एसे इमप्रुब जाबोबाय आरो दा ओमफ्राय बेनि उनावहाय आंनि आङो जेब्ला क्लास टेनावमोन आङो हम्बा फार्स्ट स्मार्टफन मोनदोंमोन आरो बेनो आंनि गिबिसिन स्मार्टफनमोन बेनि मडेला जाहैबाय सामसुं गेलेक्सि जे टु बेखौ कालि फुजायाव बायनानै होदोंमोन आफाया आंनो माबा दरकार जानायावहाय बेखौ मानेकि वाट्सएपाव बायदिसिना नटस्फोर शेर खालामलायोमोन नालाय लोगोफोरजों दा बेफोरो बेनिफिट होयोमोन वाट्सएपाव नटस् मोननाय अनलाइनबो फरायनो हायोमोन गुगोलाव सार्स खालायनानै बे समावथ' जिअ सिमा सलिगासिनोमोन नालाय नेटवार्काबो एसे फ्रि जाबायमोम बे समाव जेब्ला आङो देक्सटपनि समावसो नेटखौबो बायनांगौ जायोमोन बिराट दामनि दस थाखानि बिस एमबि बिदि मोनला बायोमोन आरो दा बे समाव बारामोन बेनि उनाव जिअ ओंखारनायनि समावहाय एसे खम जाबाय नेटवार्कनि दामा ओमफ्राय कलाबोथ' फ्रि जाबाय मानथ्लि माबा फैसा रिसार्ज सोनानै बेनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय सेकेन्ड मबाइल लानाय जादों रेडमि नट फाइभ प्र बेखौ आङो सेकेन्ड इयाराव मोनदोंमोन आंना सेकेन्डयार गाज्रि जादोंमोन नालाय ओंखायनो बेखौ मोननाय जाबाय मोननाय जाबाय माने बिबाय आङो ओमफ्राय बिनानै होबाय आफायाबो माने दाथ' मबाइलाथ' आस्ते जालाङो नालाय समजों लोगोस दा बेनिखायनो आपडेट खालाम लांबाय थानो थाखाय लानाय जाबाय बेखौबा ओमफ्राय दा केमेरा थेमेरा मोजांजोबमोन मबाइनाथ' उनावहाय बेजोंनो एसे एनै फट'ग्राफि सोलोंजेनबाय आङो दा बिराट हेल्प खालामबोयो मबाइलफोराबो ससियेल मेडियानि जेगेरजोंबो वाट्सएप टवाट्सेपफोरजों इमेलजों शेयार खालामलायनो हायो डकिउमेन्ट फाइलफोर आरो बेनि उनावहाय थार्द मबाइल लानाय जादों दा आङो दा जेखौ बाहायगासिनो बेखौहाय आङो माबायावहाय ओ टुथावसेन टुवेनटि टुवावहाय लादों बेनि मडेला जाहैबाय अवान प्लास नाइन आर टि बेयो दा फिचरसफोरखौ नायनानै लादों आङो बेखौहाय माबानि स्कलारशिपनि फैसा मोननायजोंहाय जमायै जमायैहाय लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय बेखौ आङो आफानाव बियासै आरो बेखौ आङो आंनि स्कलारशिपनि फैसाजों लाबाय बेयावहाय दा फिचार्सफोरा बिराट मोजां होननायखाय आङो नायबाय युटिउबाव बो फिचार्सफोरखौ नायबाय ओमफ्राय नायै नायै मोजां मोनबाय नालाय केमेरायाबो मोजां प्रसेसोराबो मोजां ओमफ्राय गासिबो माने बुस्टुफोरानो गासिबो स्पिड स्पिड जाजोबो आरो ओमफ्राय नेटवार्कखौबो साबसिन बोनो हायो ओमफ्राय गेमिं थेमिंआवबो एसे आना सक दङ नालाय गेमिंबो खालामो आङो गेलेयो ओरैनो बरिं मोननाय टाइमावहाय समायखौ खाटाइनायाव हेफाजाब होयो